आङो सानसेखालि बङाइगावावहाय फिरफिलिजों थांखांबाय आङो सिगां समाव विंगार बास अट' बिफोरबायदि गारिफोरजों आङो बङाइगावावहाय थांखांबाय नाथाय आङो सानसेखालि मोनसे खामानिनि थाखै फिरफिलिजों आङो बङाइगावाव थांनो गोनां जादों गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि प्राइभेट कार बाइक स्कुटि स्कुटार आरो बेफोरबायदिनो पेसेन्जार गारिफोरजों थाङो थिख बेबादिनो आंबो सानसेखालि फिरफिलि गारिजोंहाय बङाइगावाव थांदों बे समाव आङो गावखौनो माने एसे लाजिनायबो मोन्दों मानोना आंनि दस्रा लोगोफोरा बेफोरबायदिनो गावनि प्राइभेट कारफोरजों थांदों बाइक स्कुटिफोरजों थांदों नाथाय आङो फिरफिलिजों थांदों आङो बेयावहाय थांनानैहाय एसे गावखौनो एसे डाउन थाखोनिबो मोनदों एसे लाजिनायबो मोन्दों नाथाय आङो विंगार बासफोरजों थांनाय समाव जोबोरैनो खस्थ' मोनो सिटफोरा थोआ जायो गोबां मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय जोङो सिटफोरा थोआ जायो बिनि थाखायनो जोङो प्रेसेनजार गारिफोर गाखोनानै थाङोब्ला बिराथ खस्थ' मोनो नाथाय जेब्लानाखि आङो फिरफिलिखौ लानानै बङाइगावाव थांदोंमोन आङो गाखोनायाव आं आरो आंनि सासे लोगोल'मोन बेनि थाखायनो जोङो बिनडासयै थांनो मोन्दों आरामै जिरायनानै थांनो मोन्दों बार खोलो खोलो गोजोन बार बारनायजों नांनायजों थांनो मोन्दों फिरफिलिया लासैयै खारनाय हिसाबै जोङो बङाइगावसिम थांनाय समाव मुह लामायाव मा बिफां दं माबायदि न' दं माबायदि जायगा दं बबेयाव हाखर दं बबेथिं लामा दं बबेयाव सोरनि न' गोदान लुदों बेफोर गासैबो जाथायफोरखौ जोङो नुलांदों सोरबा थांदों फैदों सोरबा बहाबा रायज्लायदों बहाबा गथ'फोर गेलेदों बबेबा लामा खाथियाव फिल्डफोर दं बेफोरबादि गासैबो नुथायफोरखौ आङो फिरफिलि गारियाव गाखोनानै थांनायनि थाखायनो नुदों नाथाय आङो प्रेसेनजार गारिफोरजों बा प्राइभेट गारिफोरजों इमारजिनसि थांनाय जायोब्ला बेफोरखौ नुनाय नङामोन फिरफिलियाव गाखोनानै थांनायनि थाखायनो दोनै आङो बेफोरबायदि नुथायखौ नुनो हादों बेनि थाखायनो आङो सानोखि आङो फिरफिलि गाखोनानै थांनायाव फिरफिलिजों बङाइगावसिम थांनायाव आंहा जेबो लस जायाखै मुलाम्फासो जादों मानोना आङो बेयावनि गासैबो नेसारेलफोरखौ नुलांजोबनो हादों